ہاں جی ہیلو ہاں جی ہم وہیں سے بول رہے ہیں ہاں جی ہاں جی بالکل ملے گا ہمارے یہاں وہ فریج ہے ہاں جی ہاں جی ملے گا ضرور ملے گا بہت اچھا ہے کولنگ بہت اچھی ہوتی ہے بہت اچھے فریج ہے نہیں ویسے تو ہمارے یہاں سارے ہی فریج بہت اچھے ہیں پر ایک یہ سب سے بیسٹ برانڈ ہے سیمسنگ ٹو تھری سکس ایل ڈبل ڈور بیسٹ کوالٹی کا فریج ہے یہ ہمارے یہاں جی یہ آپ کو پچاس ہزار تک کا پڑ جائے گا بہت بیسٹ فریج ہے بہت اچھا ہے کوالٹی اچھی ہے اس کی یہ ہمارا سب سے اچھا فریج ہے بہت بیسٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا بس یہ تھوڑا مہنگا ہے چلو آپ کہہ رہے ہو تھوڑا ڈسکاؤنٹ دے دیں گے ہم آپ کو پانچ ہزار کا آپ بولیے کب لینا چاہیں گے آپ جی جی جی بالکل جی بالکل بہت اچھا ملے گا بہت بیسٹ ہے کوئی شکایت نہیں ہے ایسے تو ہمارے یہاں سارے بہت اچھے ہیں پر یہ سب سے اچھا ہے بہت بیسٹ ہے جی اس کی گارنٹی دو سال کی گارنٹی میں ہے یہ بالکل آئیے گا آپ کو ملے گا یہ ٹھیک